जिउआव सोलोंथाइ लानाय सुबुं आरो सोलोंथाइ लायै सुबुंफोरनि गेजेराव गोबां फारागथि थायो जेरै सासे सोलोंथाइ लानाय सुबुङा मोनसे दुलाराय भुमखौ मोनसे आलादा नोजोरजों नायो आरो सोलोंथाइ लायै सुबुङा बे एक्के आखल आखुखौ मोनसे नोजोरजों नायो बेबायदि सोलोंथाइ लानानै जों दुलाराय बुहुमावनो गावनि सिनायथिखौ दोननो हायो आरो सोलोंथाइ लायै सुबुङा बेबायदि एसेबां थानो हागौ सिनायगौ बेखौबो मानसिया माने बेहाबो माबा मोनसे खामानिनि थाखाय बयजोंबो सिनाय जायो जानो हागौ नाथाइ सोलोंथाइ लानानै सिनायजानाय आरो माबा मोनसे खालामनानै सिनायजानायनि गेजेराव फारागथि थायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां फारागथिफोर सोलोंथाइ लानाय आरो सोलोंथाइ मोनै सुबुंनि गेजेराव दङ आरो